फार्म एबा न'आव खामानि मावनाय समाव जोङो गावखौ रंजाहोनानै लाखियो जेरैहाय खामानिखौ मावनोब्ला मेथाइ रोजाबनानै एबा मबाइलजों गान दामनानै जोङो गोसोखौ रंजानायाव लाबोयो आरो लोगोजों लोगो खामानि मावोब्ला एबा गोबां मानसिजों खामानि मावोब्ला गावजों गाव रायज्लायलायनानै माबाफोर खोथाफोर बरननानै डायलग होनानैहाय डायलग होनानैहाय जोङो रंजाहोयो खामानि मावनायावहाय बेफोरबायदि डायलग होयोब्ला एबा मिनिथाव बाथ्राफोर रायज्लायोब्ला मेंनायमोना खामानिखौ मावनो मोजां मोनो आरो सुबुंफोरा खामानि मावनाय समाव हारिमुआरि सल' रोजाबो मानोना सल' रोजाबोब्ला खामानि मावनायावहाय खामानिखौ खामानि मावनायाव सम थांनायखौहाय आन्दास मोना खामानिखौ एरनाय मोनो आरो मेथाइ दामोब्ला एबा सल' दामोब्ला गोसोखौहाय रंजाखांनाय मोनो रंजाखांनायजों मेंनाय बानायफोरखौ गोसोआव फैया बावगारलांजोबो बिनिखायनो खामानि मावनाय समाव हारिमुवारि सल' रोजाबो आरो बेफोरबायदि रोजाबोब्ला मावनायाव थुलुंगाखांनाय मोनो गोसोखौ रंजाखांनाय मोनो बेबादिनो गोबां गोसोखौ रंजानाय मोनो आरो